जी बोलिए हाँ गाड़ी है कहाँ कहाँ जाना है और किस रूट से जाना है आपको तो आपको बैरेज़ जाना है बैरेज़ के अलावा और कहीं जाना है नेपाल अन्दर तो गाड़ी नहीं जाती है तो हम जो है बैरेज़ तक ले जा सकते हैं पूरी फ़ैमिली है या और कोई है फ्रेन्ड हैं ठीक है चलेंगे तो आपको लग जाएगा पन्द्रह सौ रुपया लग जाएगा पर डे का और तेल का अलग से लग जाएगा खर्चा यहाँ से किलोमीटर पड़ जाएगा जदिया पड़ जाएगा बीस किलोमीटर और उधर पड़ जाएगा आपको चालीस से तो घर से आपको जाइएगा ना घर से आपको जाना पड़ेगा ना आप तो कुमारखण्ड से नहीं जाइएगा तो मानकर चलिए वही बारह पन्द्रह किलोमीटर पन्द्रह किलोमीटर रख लीजिए लमसम बीस किलोमीटर इसके बाद वहाँ से हो गया तीस किलोमीटर ठीक है तो आपको आपको आपको जाना है तो इतना भाड़ा लगेगा पन्द्रह सौ रुपया आपको उसमें ही सारा कुछ हो जाएगा तेल उल नहीं देना पड़ेगा क्योंकि तेल का जो है अलग से लगता है भाड़ा कब चल रहे हैं कब चल रहे हैं शनिवार को जाइएगा वह तो पन्द्रह सौ रुपया हम बोले आपको जो है किलोमीटर दस किलोमीटर से हिसाब से एक लीटर लगता है उस हिसाब से देख लीजिए सात आठ सौ का तेल लग जाएगा ठीक है रेडी रहिए आपलोग जो है हम आते हैं शनिवार को कितने बजे निकलिएगा ओ के ओ के ओ के